जय झूलेलाल अ तव्हां ॻाल्हायो अ मां रोशनी थी ॻाल्हायां मूंखे हिकु कुक कुक जी खोज हुई मां ॿाहिरां देश मां आई आहियां त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आयो की हितां खां महाराष्ट्र जा सिंधी फेमस आइटम कहिड़ा आहिनि छा अथव त जेको तिखो वधीक न हुजे हेड़े में छा छा मिलंदो मूंखे अच्छा त तव्हां हिकु मुंहिंजो ऑडर लिखो त ॿ दाल पकवान अ ऐं टे प्लेट सीरो मालपूड़ो त तव्हांजी तव्हांजी एड्रेस किथे आहे अच्छा त तव्हां डिलीवरी कंदा आहियो अच्छा त दाल त घणे देरि में डिलीवरी थींदी पोइ हलो अच्छा त हा मां हा मां तव्हांखे न व्हाटसअप ते लोकेशन मोकिलियांव थी पर डिलीवरी ॾिसो थी सघे त जल्दी पहुचाईंजो छो की घरु महिमान आया आहिनि त हा त उन हिसाब सां ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हांखे मां जीपे कयांव की न तव्हां डिलीवरी ते कैश वठंदव हा त तव्हांजो जीपे नंबर इहो ई आहे त ठीकु आहे मां तव्हांखे जीपे कयांव थी पोइ मतिलबु जेॾीमहिल फ़ोन कंदीमांव तेॾीमहिल डिलीवरी वारे के मोकिलजोसि पोइ

हा त मां तव्हांखे

हा हा मां जीपे कयांव थी मांव ॾिठो आयव ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां पोइ हाणे डिलीवरी वारे खे मोकिले छॾो मां एड्रेस तव्हांखे व्हाटसअप ते मोकिलियांव थी त खनि थोरो जल्दी मोकिलिजो ऐं तिखो घटि हुजे इहो बि ध्यान रखो खाली हा हा बराबरि जी जी जय झूलेलाल न न बसि एतिरो ई एतिरो ई जय झूलेलाल